हेल्ल' अ आं मिस करिसमा बुंदों अ नोंसोरनि माने प्रियंकाया नोंनि फिसाजोमोन ने अ एक्सुवेलि बियो एसे लोमजानानै माने दङ आरो माने क्लासाव क्लासखौ जेबो लानो हायाखै जुदि नोङो जुदि टाइम मोनदोंबा नों फैनानै लांफैनो हागौमोन आरो दानो ओरैनोथ' औ फुंआवथ' एसे थिगानोमोन गेलेदोंमोन ओमफ्राय गेजेर ससेआव मा जाखो उदै सादों मेम होन्नानै बुंनानै बेनिफ्राय एसे गोबाहां माहां जाबाय गोबाहां माहां जानानै बेनिफ्राय आं दसे जिरायनो थिनबाय जिरायनानै आरो दा एसे माने खर'आ माने एसे गिदिंदों आरो उदै सादों होन्नानै बुंदों आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' एसेबां सिरियास नङा दाथ' ओरैनोबो सिरियास नङा दा थिगानो दङ खिन्थु न'आव लांनाया साबसिन जागोन बायदि सान्दों आरो माने बेयो औ औ औ औ औ बेनिफ्राय बेना एसे फरायनायाबो एसे दुरबल जादोंमोन बेनिफ्राय लोमजानायनि कारनाव जादों नामा ना

अ अ अ अ

अ एक्सुवेलि आं माने आं सोंदोंमोन आरो ना मानो हमव'र्कखौ मानो खालामाखै मानो फरायाखै बुंदों आरो आं लोमजानायखाय माने लोमजानाय होन्नानै बांसिन बुङो नालाय बेनिखायनो आं सोंदोंमोन आरो लोमजानाया गोबाव जाबाय नामा ना दिनैसो जाब्र'बखो होन्नानै बेखौनो सोंदोंमोन नङाबाफोर माबाफोर जाफ्लांबाय खोमा बेनिखायनो उदै सादों औ औ औ जागोन दे बिदिब्ला